नोंथामोना मोजां मोन्नाय माबफोर सोलिफु जाथाय एबा खौरां फोरनि सोमोन्दै आंनो खोन्थानो हागोन नामा बे बिथिंयाव आङो बुंनो सानदों बे बोथोराव दा बे मासाव सलिबाय थानाय माखासे बेबायदिनो समाजनि मोनसे बेबायदिनो हादर नाङैनो गोबां बेबायदिनो सरखारा माखासे बिफां गायनायफोरनि बेबायदिनो माखासे गोबां जायगाफोराव बायनानै लायनानै गोबां गामियारि ओन्सोलफोराव बेबादिनो दंफां फुलि फोरखौ हरदों नाथाय गोबां समावनो बे दंफां फुलिफोरखौ गायनाय समाव बे दंफांफोरा थांगोन ना थाङा नाथाय जों बेखौ बयबो जों बुंस'नो हाया मानोना बे बिफांफोरा थांगोना थाङा आरो बे बोथोरा दंफां गायनायनि बोथोरबो नङा बा नंजोबाबो बेनिखायनो जोङो माखासे समाव बे दंफांफ्रा थाङाबा उनाव जेनाखि मावनानै लाग्राफोर बेबादिनो दंफां गायग्रा बिय्कथि फोरा जे मोन्नो गोनां बान्था फोर माखासे फोरखौ माखासे फोरखौ बुंदों नाथाय बे बिफांफ्रा थाङाबा मोनगोन ना मोना बेखौ जोङो सानदों नाथाय बेबादिनो गोबां खामानि मावनांगौफोरा मुबाइलनि फारसेसो मावो नाथाय गोबां मानसिफ्रानो आखायाव बेबादिनो मबाइल गिदिरफोर गैजोबा आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा माबा मोनसे बेबायदिनो मावनांगौफोरखौ मावजोबनो रोङा बेनिखायनो जे मावनांगौ खामानि बे गासैबो मुबाइलनि सायावनो जोब बेखायनो जोङो माखासे बेबायदिनो दंफां गायनाय खामानिफोरखौबो जोङो मावनानै लानो हायाखै बेनिखायनो जोङो बे दंफां गायनायनि सायाव बुंनो सानदों जे माखासे आइजोफोरा गोबां बेबायदिनो सेल्प हेल्प ग्रुप लानानै गोबां बेबायदिनो दंफां फोरखौ सासेयाव फांनै रोखोमै गायनानै लादों बे दंफां फोरा थांबासो मोनगोन ना थांयाबाबो मोना जों बेखौ बुजिस'नो हाया